हांव एक फंक्शनाक गेलो कडेन म्हाका ते डीश केल्ली चिकनाची चिकन करी म्हाका ती लायक जाल्ली सो म्हाका ती घरा कडेन ट्राय करपा जाय आसली कितको करपा ती सो हांवें तें कडेन कितें करून केली आनी मागीर घरा कडेन हांवें ट्राय केली ती तितू नाल्ला रोस मागीर जायतो पियाव मागी काजू पेश्ट जिंजर गार्लीक सगलें घालून चिकन पावडर सगलें घालून हांवें ट्राय केले फस्ट टायम घरा कडेन म्हगे फॅमिली लोकांकूय खावपा दिले तितूंक मातशे तितलेंय बरें जावूं ना की ते हांवें फस्ट टायम केल्लें ताका लागून मातशे आनी पफेक्ट जावपा लागोन आनी ट्राय केले आनकोडे परतून तेन्ना बरें जालें सगल्यांक लायक जालें आमगे घरा मागीर आमचे फंक्शन आसले एक पटी ते फंक्शनाकूय हांवें केलें तें चिकन आनी आमचे घरान येयलो तितल्यांकूय सोगल्यांकूच तें चिकन लायक जाले केल्लं आनी रेसिपी बी विचारपा लागली कितकोण केल्ले कितें इनग्रिडियंट्स तितू वयताय कित कितें घालूंक पडटा तें सोगलें बरोवन घेतले लोकांनी सोयऱ्यांनी सोगल्यांनी कितकोण केल्लें आनी आनी म्हाका लायक जाता अशे कन न्यू न्यू डीश करपा आनी ते ट्राय करपा आनी दुसरें अशें करून खावोपाक ते तें म्हाका बरें दिसता